में बोला नी आं खेढां ते जेह्ड़ा नशा ऐ खेढां ते नशे दे बारे च बोला नी आं एह् जेह्ड़े खेढा आह्ले बच्चे न जेह्ड़े नशे करदे न एह् अज्ज दे समाज च दिक्खी लैओ बडा ज्यादा प्रभाव पवा दा ऐ ते एह्दे बिच्च नशे ते खेढैं च जिसलै कोई बच्चा खेढां खेलदा ऐ ते नशे करदा ऐ एह्दे एह् सारी आम म्हल्लें आह्लें गी पता होंदा कि नशा जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े साढ़े शरीर आस्तै किन्ना नुकसान लेयांदा ऐ किन्ना ओह् गंदा नशा होंदा ऐ ते जेह्ड़ा एह् नशा करदे न एह् ठीक नेईं होंदा ऐ एह् साढ़ी इमियूनिटी ते बढ़ा बधांदा ऐ पर एह्दे च साढ़े शरीर दे बिच्च जेह्ड़ियां गंदगियां पैदा करदा ऐ एह् सारे कशा गंदगी ऐ ते एहदे बिच्च जे ऐ कि जिसलै बी कोई जिसलै बी कोई नशा करदा ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़े ओह्दे अंदर दे शरीर दे जेह्ड़े ओह्दे पार्टस न हिस्से न ओह् सारे खराब होई जंदे जित्थे असें जित्थे अट्ट साल गै जीना होंदा ते उत्थे असें दो साल गै जीने होन्ने एह् नशे दे उप्पर अज्जकल दे जेह्ड़े मुड़े न इ'न्ना नशा करदे कोई स्हाब नेईं कि ऐं उ'नें उ'नें नशे आह्ली साइड निं जाना चाहिदा उ'नें स्पोर्टस आह्ली साइड खेढा आह्ली साइड जाना चाहिदा खेढां खैढियै अपने शरिर गी ओह् चुस्त बनान थोह्ड़ा तंदरुस्त करन शरीर गी दौडां छोड़ां करां कि ओह् इ'न्ना नेईं ओह् सोचदे कि साढ़ा शरीर जेह्ड़ा साढ़े आस्तै किन्ना कीमती ऐ ओह् खेढां छड्डियै ते जेह्ड़ा ऐ ओह् नशे आह्ली साइड जंदे न नशे आह्ली साइड जंदे न दौड़ी दौड़ियै ते नशा उं'दे शरीर आस्तै उ'नें पता ऐ कि साढ़े शरीर आस्तै नशा जेह्ड़ा ऐ ओह् बडा गंदा नशा ऐ ते ओह् साढ़े शरीर गी ना किसे तरीके कन्नै बी गंदा करी सकदा पर ओह् बस उ'नेंगी सोच बी ऐ पर ओह् एह् बी नेईं सोचदे कि साढ़े उप्पर केह् बीतग साढ़े मां प्यो उप्पर केह् बीतग बस उ'नेंगी एह् ऐ कि असें कुसलै जाइयै एह् नशा करचै कुसलै जाइयै नशा करचै कुसलै होर जेह्ड़ा नशा जेह्ड़े तुं'दे दिमाग दे बिच्च चढ़ी जंदा उ'नेंगी पता गै नेईं चलदा जित्थे उनें इक लब्भना होंदा उत्थै उनेंगी दो लब्भदे उत्थै उ'नेंगी दो लभदे नजरां इन्नियां ओह् होई जंदिया नशे दियां केह् इ'न्ना नशा करी लेंदे अज्ज दे मुड़े ना कि हमेशा स्पोर्टस आह्ली साइड जाना चाहिदा सवेरे उट्ठियै एह् कोई दौड़ बगैरा लान ते ओह् सवेरे उट्ठियै ते सिर्फ नशा गै नशा करदे सवेरे लेइयै शामी तकर जेह्ड़ा ओह् नशा करदे न ते एह्दे कन्नै उंदे शरीर गी जेह्ड़ा ऐ कि इन्ना ज्यादा इफेक्ट पेई जंदा इन्नी ज्यादा प्रभाव पौंदा कि ओह् उं'दा शरीर जेह्ड़ा जित्थै उनें अट्ठ साल जीना उत्थे उ'नें दो साल गै जीना ऐ ते एह् नशा जेह्ड़ा ऐ एह् अज्ज दे नशा दूर कराओ एह्दे उप्पर बी केईं बारी रैलियां कड्ढी दियां न ते रैलियां कड्ढने कन्नै केह् होंदा कि लोकें गी पता लगदा कि साढ़े जेह्ड़ा नशा ऐ अहेंगी नेईं करना चाहिदा नशे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् जेह्ड़ा साढ़ा शरीर ऐ ओह् खराब होंदा ऐ ते अस बमार कुसलै बी बिमार होई सकने आं असें नशा छड्डियै अहें गी सिर्फ खेढां आह्ली साइड जाना चाहिदी खेढां कन्नै अहेंगी तंदरुस्त रैह्ना चाहिदा असें चुस्त रैह्ना साढ़ा शरीर इ'न्ना इन्ना स्हेई होई जंदा कि इ'यां चुस्त कि कोई बी जिसलै मर्जी असेंगी कम्म करियै जेह्ड़ा जिन्ना मर्जी कम्म होए खेढां खेढने सवेरे उट्ठियै कोई बी दौड़ बगैरा कोई बी खेढां खेढियै ते कन्नै साढ़ा शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् चुस्त रैंह्दा ऐ ते में बस इ'न्ना गै बोलनी होन्नी